हाँ मुझे गाने गाना और गाने सुनना दोनों ही पसंद है मुझे गाने सुनना और गाना इसीलिए पसंद है क्योंकि जब मैं गाने सुनती हूँ और मैं उन्हें साथ में गुनगुनाती हूँ तो मुझे शांति का प्रतीक होता है शांति प्रतीक होती है और मेरे दिमाग को शांति मिलती है गाना गाने से मुझे एक अच्छा महसूस होता है गाने गाने से मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना गाने से जीवन में खुशहाली आती है हमें गाने गुनगुनाते रहना चाहिए कई सारे ऐसे पुराने गाने है जिन्हें गाकर हमें बहुत अच्छा लगेगा और गाना गाना हमारे जीवन का एक एक अच्छा हिस्सा है गाने जब भी हम गुनगुनाते है तो हमें अच्छा महसूस होता है हमारे दिमाग को बहुत शांति मिलती है हमें हम गाना गाने से चिंतामुक्त होते हैं हमारी बीमारियां भी कई सारी दूर हो जाती है गाना गाने से हम गाना गाते गाते कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं गाना गाते गाते हम हमें रास्तों का पता नहीं चलता गाना गाते गाते हम कहीं भी जा रहे हो हमें सफर का भी पता नहीं चलता सफर भी गुनगुनाते हुए बड़े आराम से निकाल सकते हैं हमें गाना गाना बहुत पसंद है और हमें हमेशा गुनगुनाते रहना चाहिए